साढ़े कल्चर गी इयां ते बचाने आस्तै बड़ा किश करी सकदे साढ़े डोगरे न अस जेह्ड़े डोगरे न ते उ'नेंगी बचाने आस्तै लोग एह् करी सकदे कि अपनी डोगरी भाशा ज्यादा कशा ज्यादा प्रमोट करन उसी ज्यादा कशा ज्यादा बोलन जेह्ड़े डोगरी खाना ऐ जां फिर जे जे पराने डोगरें दे घर न उं'दे डोगरे राजा हे उं'दे मैह्ल न उंदी जेह्ड़ियां बी चीज़ां न ते उ'नेंगी सम्हालियै रक्खन हैना ते उनेंगी सम्हालियै रक्खन ते जेह्ड़ियां बी परानी परानियां जगह न कि'ले न जियां रियासी किला ऐ जियां जम्मू महाराजा जम्मू च किला ऐ ते उनेंगी बचाइयै रक्खन गौरमेंट बी उनेंगी बचाइयै रक्खै ते डोगरें ज्यादा कोला ज्यादा अपना अपनी चीज़ां प्रमोट करन अपना नाच अपना खाना अपना मतलब जो बी सारा किश उनेंगी बचाइयै रक्खना चाहिदा तां गै जेह्ड़ी डोगरा डोगरे न ओह् बचियै रौह्ने न नेईं ना अज्जकल दिक्खी लैओ तुस बच्चे जेह्ड़े बी हैन ओह् डोगरी कुत्थै बोलदे न हैनी डोगरी उनेंगी औंदी गै नेईं ऐ औंदी बी होवै ते बोलने गी शर्म करदे स्कूलें स्काले अज्जकल इंग्लिश उन्ग्लिश हिंदी हुन्दी होई गेदी ते डोगरी अज्जकल बच्चे बोलदे गै नी हैन ऐ साढ़े आह्ली गै जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ ते उ'ऐ बोला दी डोगरी बरना अग्गें अग्गें कुत्थें रौह्नी डोगरी बच्चे बोलना पसंद गै नी करदे न ना ही बोलदे न ते जिन्ना अस प्रोमोट करगे डोगरी च डोगरी गी ते उन्ना ज्यादा इयां बचनी नेईं इन्नै खतम होई जानी तौले गै लोकें बोलना गै बंद करी ओड़ना ते इस करके मिगी लग इस करियै मिगी लगदा कि ज्यादा कोला ज्यादा डोगरें गी अपनी डोगरें आह्लियां चीज़ां करनी चाहिदियां ना कि बाह्रे आह्ली चीज़ां करो ते इ'यां गै बचने न डोगरे नेईं ना ते आस्ता आस्ता खतम गै होई जानी